میرے پاس ایک کلاسک کتاب ہے جو مجھے کافی پسند ہے اور اس کا نام ہے ریختہ کے داغ اور اس کتاب کو ریختہ فاؤنڈیشن نے شائع کیا ہے اس کتاب کو میں ریختہ فاؤنڈیشن کے ذریعہ منعقد کی جانے والی سالانہ جشن جو جشن ریختہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس جشن میں ریختہ فاؤنڈیش کے اسٹال سے ہم نے خریدا تھا